हैलो हाँ प्रिया मैडम नमस्ते संजना बोल रही हूँ मैं इस्कुल से इ संजना मैडम हाँ वो मुझे ये बात करनी है कि जैसे अपना इं इंडिपेंडेंस डे आ रहा है तो उसमें अपन कैसा क्या कार्यक्रम रहे रखें उसी के बारे मे मुझे डिस्कस करना है थोड़ा हाँ तो मैंने तो ये सोचा है मैंने तो ये सोचा है कि अपन सात बजे मतलब ध्वजा रोहड़ कर लेंगे और हाँ क्योंकी वो सुबह का टाइम सही रहता है हाँ सात बजे वो लोग को पहले इन्फॉर्म कर देंगे वो सात बजे तक आ जाएंगे उसके बाद में सात बजे ध्वजा रोहड़ के बाद में ये अपनी गीत वगैरह जो भी है वो करवाने के बाद अपन लाइन से जिन जिन लोगों ने जो भी परफॉ परफॉरमेंस हैं उनको वो करवा देंगे डाइन्स वगैरह फ़िर उसके बाद में रेली निकलवा देंगे नहीं नहीं पहले अपन यहां से फ़िरी हो जाएंगे अपने यहां से अपने इस्कूल से डाइंस वगैरह और इन सब चीज़ों से फ़िर उसके बाद रेली निकलवा देंगे लास्ट में और फिर उसके बाद में हाँ उसके बाद में अपन प्रसाद के लिए लड्डू का रखा हैं हाँ हाँ वहीं वहीं ठीक है वो ही कर लें हाँ ठीक है इसलिए लगाया था मैंने आपको कॉल हाँ वही तो मैंने सोचा एक बार पूछ लूं आपसे हाँ क्योंकि वो फ़िर अपन डिस्कस कर लेते हैं ना तो अच्छा चलता है हाँ वो टाइम से बुला लेंगे बच्चो को भी और अपन भी टाइम से चले जाएंगे

हाँ हाँ छः बजे तक अपन को पहुँचना रहेगा वहां पर हाँ हाँ क्योंकि वो तैयारी करना पड़ेगा ना अपन को

ठीक है इसलिए कॉल किया था ना बाए